आंनि मोजांसिन मोननाय ओंख्रिनि बेलायावबा बेखौ आङो बुंनो लुबैयोलाय बाथ्राया जाहैबाय मा जायखौ होनो जे गोदोहाय आङो खोब मोजां मोनोमोन आरोखि बे मुला बेदरजों एन्जरफोरखौ एवनानै संनानै जानाय आरो बे मोनसे बर'नि ओंख्रिफोरनि बेलायाव मोजां मोननाया खोब मोजां मोनो आङो बिदिनो थाबाय अनला मेवाइ हांसो बेबायदि आरो बेखौ संनायनि बेलायाव बेबो माबोरैबा रोखोम सङोबा बारा मोजां जानो नागिरा बोरैबा रोखोम सङोबा गासैबो खारै संख्रि बानलुफोर बे मिलाय नांगौ बेखौथ' जाहैबाय अन देनानै सङो मुला बेदरबो हो मुला बेदरफोरजोंबो सङो बेखौबो मोजां मोनो आङो सबाय साम' सबायखौ जे रोखोम हुग्रेम एवनानै हुग्रेमनानै बेखौ आरो जावनानै सुनानै बे जिनिसखौ रुनानै माने संनाय जायो आरोकि ओमफ्राय बेयाव खारै होनाय जायो साम'खौ बिदिनो एवग्रोनोसै एवनानै बिदिनो सबायजों होसननोसै आरो बेबायदि आरो सबायाव होसननोसै बेबायदि जानो मोजां जायो आं बेखौबो खोब मोजां मोनो आरो बिदिनो लाफा साइख' मैगं बेखौबो आं मोजां मोनो बेबो

बिदिनो माबा थाबाय जोंना नै नारजि नारजिखौबो जानाय जायो एसे खोब खम जायो आङो नारजिखौ जानाया जायो बाराद्राय सानफ्रामबो जानो हाया आरो बे रोखोम आरोकि नारजिखौथ' जेनेबा बांसिनानो खोब जायो अमाफोरजोंबो जायो किन्तु आङो आलादालाय आंना एसे अमाजों बारा जानो मोजां मोना आङो बे जिनिसखौ आंनिया जाहैबाय मोजां मोननाया जाहैबाय बिदिनो ना मासुवा ना दाबखाफोर होबासो बेनि मोनामनायजोंनो आङो बे जिनिसखौ गोथाव मोनफालाङो आरो बे रोखोम आरो आंना एसे आलादा आरो बे आंनि मोजां मोननाय जालायबाय आरो बेबायदिनो ना मासुवा ना दाबखाफोरजों संनायखौ मोजां मोनो आरोकि नारजिखौ गोदोनि इंख्रि जाबायथ' बियो ओमफ्राय नैबे नारजि एंखुरखौबो मोजां मोनो आं दाबो जायो मैया दाखलैसो जादों आंनो संनो थिन्दों जानो मोजां मोनो बुलिथे संनो थिनबाय आं बेखौ मोजां मोनो आं ओमफ्राय बिदिनो अनला मोदोमफुल बिबार बेखौबो मोजां मोनो आं बेखौबो जानाय जादों जायो दाबो मोजां मोनो आं ओमफ्राय बिदिनो गामिनि मैगं बे दिंखिया भाजाफोरखौ मोजां मोनो आङो ओमफ्राय थाराय मैगं बे बैसाग मासाव मोनो थाराय मैगंखौबो आलुफोरजों मोजां मोनो आङो बेथ' गामिनि मैगं जाथारबाय गोदोनिफ्रायनोथ' जाखायो बेखौबो आरो बे जिनिसखौबो खोब मोजां मोनो आं थाराय मैगंखौबो गोरलैखौ जिरनानै जेनेबा बिफां रज'बाय बेखौ जिरनानै बै गेजेराव थालिर फस्ला बायदि मोनसे गुफुर बे बिथ' थायो आरो बे जिनिसा गोरलै जायो बेखौ जोङो लाबोनानै एवनानै माबानानै सायनानै इसे फाहामनानै संनानै जायोब्ला खोब मोजां जायो आरो बे जिनिसखौबो मोजां मोनो आङो